हमरा सनि पहलेसँ अब शुरुसँ मच्छर तऽ हमरारि पहले तऽ फूसक घरमे रहै छेलियै अभी तऽ तत्काल मकान बनि गेलो छै तभी हमरारि मच्छर भगाबै वास्ते हमरारि कि करै रहियै कि घरके बगलमे या दरवाजे पर बड़का घूरा लगाबै छेलियै अथि जे खरपतवारके जेकरासँ धुइयाँ वुइयाँ होइ छलै आओर आओर ओकरा सभ भागै छलेह लेकिन अभिके बेरमे होइ छै कि ओकरा हटाबै मच्छरके लिअ हमरारि अभिके जे नया जेनेरेशनमे मच्छर के के लिअ आबै छै सरकार दुआरा ओ मच्छर भगाबै बला मतलब आबै छै ओ सँ छिड़काव करै बला ओ करै छै आओर कीटनाशक बगलमे अगर अथि छै तऽ ओकरा किरासन तेल धऽ के भि हमरारि अपना ओकरा रोक समस्याके दूर करि दै छियै तऽ एहिसँ जहाँ तक खेतीरे कीट बला बात छै तऽ हमरारि जादातर अभि हमरारि जे किसान आदमी छी आ खेतीमे हमरारि कीटनाशकके तौर पर दवा किछु खरीदे भी दै छी आओर जादा तर हमरारि करैत कि छियै किसान हमरारि एक्टिव होलो छी तऽ गौके मूत्र हमरा सनि जेछै ओकरामे पानि मिलाके आ जेछै ओकरा छिड़काव करै छी तऽ मतलब कि गाँव खेतीमे भी कीटनाशक अच्छा काम करै छै गौके मूत्र